मां सुबुह ऐं शाम ॿई समय ते बाग़ीचे में डुकण लाइ वेंदो आहियां ऐं ईअं ॿई समय मुंहिंजे लाइ अवेलेबल आहिनि छो काण त मुंहिंजे जेकी दुकान ते वञण जो समय आहे नवें बजे आहे ऐं वापसि अचण जो टाइम सत बजे आहे त मां सुबुह जो छहें खां सतें ताईं बगीचे में डुकणु वेंदो आहियां ऐं शाम जो बि अची करे साढे सतें खां साढे अठें ताईं बग़ीचे में रहंदो आहियां ऐं इहो जामु ज़रूरी आहे छाकाणि त अॼुकल्ह असां ॾिसूं था की खाद ख़ुराक अहिड़ी थी वई आहे जंहिंमें हरु माण्हूअ जी सिहत बिल्कुलु ख़राबु थींदी पई वञे ॾींहों ॾींहों हालति ॿिया बिगड़ंदा पिया वञनि त थोरो पंहिंजे शरीर लाइ इहो ज़रूरी आहे टाइम कढणु थोरो परमात्मा लाइ जीअं हर को माण्हू कढे थो ऐं अहिड़ी रीति पंहिंजी सिहत लाइ बि टाइम कढणो खपे मां सुबुह जो ॿ किलोमीटर ऐं शाम जो ॿ किलोमीटर हमेशा पंधु बि कंदो आहियां डुकंदो आहियां त जंहिं खां अॼु ताईं मुंहिंजी सिहत में सुधार लॻो पियो आहे को बि तरह जी बीमारी मूंखे न लॻंदी आहे